मछरी जे मारैलए गेलिए मछरी मारिके आनलिए सभ सङ्गे लद्दी पोखरिमे पोखरिमेसँ मारिके आनलिए तऽ पति सङ्ग गेलिए मारैलए मारलिए बहुते माने जासर मछरी रौह मछरी डेढ़बा पोठिआ गरइ तरइ सब मारिकऽ आनलिए बेचबो करलिए आओर बनाकऽ धिआपुताके देबो करलिए खएबो करलिए मछरी आनिके लद्दिए पोखरिमे रोडके काते काते आओर हत्ता पोखरि रहै ओहिसबमे मछरी रहै हइ दहारके महिना आएत तऽ ने मछरी आओर बहुते बौआइत रहल तऽ गेली जालसँ छन्ना लगा लगाकै मारिके आनलिए सभ सङ्गे साथी आओरसभ हमहूँ दुनू दिआदिनी आओर सङ्गे आनलिए मछरी मारिकै तब बाँटली बाँटिके बेचली बेचिके पइसा भेल तऽ अपन दुनू गोटा बाँटि लेली फेरसँ मछरी आओर मछरी आओर मारैमे बड्ड महगा मछरी हइ दुइ सओ रुपैए किलो हइ जासर मछरी जासर एक सओ साठिके हइ रौह हइ एक सओ अस्स रौह हइ दुइ सओ चालिस रुपैए किलो अढ़ाइ सओके एगो मछरी रहै हइ मछरी बहुते मारिकऽ आनै हइ बेचबो करै हइ खेबो करै हइ हँ बहुते मछरी बेचै हइ आनै हइ अथी सबमे जाइत रहै खेलिधूपिके मछरी मारिके चलि आबै हइ सभ सङ्गे मछरी माँगिके मारिके आनै हइ भागबो करै हइ पकड़ैबो करै हइ भागबो करै हइ पकड़ैबो करै हइ मछरी बेचै छिए मछरी आनिके मलाहिन जिस माइके मान मानै हइ माथापर चढ़ाके बेचै हइ बेचै हइ तऽ एगो दुइगो रुपा बचै हइ तऽ बाल बच्चाके मछरी बेचिके पालन करै हइ खाइ पिए हइ तिआरमे माँड़ रख तिआर लगा पति गेल तिआरमे लगा देलखिन लगाके अनलखिन बेचलक बेचे लागी लऽ कऽ अनलखिन बेचिके देलखिन पइसा तऽ फेर ओसभ सभ सभ सभ सङ्ग गेबो करलै ओहोसभ कहलकै चलऽ मछरी मारै चलि गेलै मछरी मारैलए आनलिए मछरी